नमस्ते बोलिए हाँ जी बन सकता है हाँ हाँ एक दम जाएगा आपको सब कुछ चावल दाल सब्ज़ी रोटी पनीर पूरी भटूरे छोले सब कुछ मिल जाएँगे आपको हाँ हाँ एक दम एक दम रसगुल्ला गुलाब जामुन जलेबी जो चाहिए आपको कचौरी सब कुछ मिल जाएगा आपको एक बार आप चेक कीजिएगा अगर कोई कमी होगा तो पैसा मत दीजिएगा

एक दम एक दम कब तक चाहिए आपको कब तक चाहिए कितने मिनिट में चाहिए मतलब जी आधे घंटे में खाना तैयार हो जाएगा

बस आप आ जाइए आपको खाना मिल जाएगा रेडी होता है क्या है आप आइए खाना खाइए उसके बाद पैसा पे करिए अब तो ऐसे क्या आपको पसंद आएगा क्या पसंद नहीं आएगा क्या लेना है क्या नहीं लेना हैं आप दाल फ़्राय खाएँगे चावल सब्ज़ी खाएँगे रोटी खाएँगे या फिर पूरी पनीर खाएँगी हाँ तो इसी लिए पूछा मैंने कढ़ाई पनीर खाएँगी हाँ नहीं नहीं एक दम आकर खा लीजिए तो हिसाब से खाएँगे जो है उससे पैसा बनेगा फिर जैसा आप आपको जो पसंद आएगा आप खाइए मीठा में क्या लेंगी बस बस आधे घंटे में बोले हैं एक दम एक दम झूठ एक दम नहीं हाँ तो आप आइए दही भी चाहिए क्या आपको ठीक है ठीक है दही भी तैयार है

एक दम एक दम रसगुल्ला है आपको भी ऐसा रसगुल्ला कहीं नहीं मिलेगा अब जैसा हमारे यहाँ मिल जाएगा हाँ एक दम मलाई मार के एक दम आप नहीं देंगे देंगे तो हम ले लेंगे हम्म हम्म एक दम आप खाइए पहले केवल पैसे कि चिंता मत करिए

ठीक ठीक ठीक एक दम हम खाना तैयार करके रखते हैं ठीक है आपका स्वागत है आप आइए